मेरे क्षेत्र में किसानों का बहुत ही बुरा हाल है देखा जाए तो मीडिया हर बार इन किसानों की सच्चाई छुपाती हैं क्योंकि यह मीडिया पॉलिटिकल पार्टी से खरीदी गई हुई है और हमेशा यह झूठ ही दिखाती है किसान हमेशा रोते हैं हानि उनको हर बार होती है और उसका फ़ायदा दूसरे व्यापारी उठाते हैं और सरकार इस पे कोई एक्शन नहीं लेती मीडिया भी इन सारी चीज़ों को झुठलाती है